آج کل بہت سارے ایپ ہیں جن پہ لوگ ایکٹیو وغیرہ رہتے ہیں ریلس بناتے ہیں اسٹوریز وغیرہ لگاتے ہیں اور کافی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں جس سے یہ سب سے زیادہ چلنے والے ایپ ہوتے ہیں انسٹاگرام اور فیس بک ٹویٹر اور اور پھر واٹس اپ وغیرہ یہی سب ایپ ہیں جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں اور فون کے کافی سارے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں نو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے اچھی اچھی باتیں ہمیں ٹی وی وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی فون پہ ہی ہم اپنی آج کی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس ضرورت کا سامان ہم اپنے فون سے دیکھ سکتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کے بھی ایپس آ گئے ہیں جو فون سے ہی ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی اور نقصان بھی بہت ہے جس سے کہ بچوں پہ غلط اثر پڑتا ہے اور ان کی آنکھیں آئیز وغیرہ بھی خراب ہو جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ بچے بچوں پہ دھیان کم ہو جاتا ہے پڑھائی پہ اس لیے یہ نقصان ہے